मैथिली भाषा हमर सभके लोकल अपन भाषा है मैथिली भाषा बोलैमे शर्म नहि आबैके चाही लेकिन यहाँके लोक सभ है जे सभ मैथिली बाजैवलाके तनिका हीन दृष्टिसँ देखै छै ई सभ पढ़ल लिखल एसन दृष्टिसँ देखै छै एहि लेल लोक मैथिली बाजैसँ तनिका शर्म महसूस करै छै जे नहि करैके चाही हर भाषाके अपन पहिचान होइके चाही चाही मैथिली बाजैवलाके तनिको ई सभके शरम नहि रहैके चाही जे लोक हमरा कि कहत सभ अपन अपन भाषा अपन आपमे बहुत अच्छा भाषा अछि आ सुनैवलाके भी मैथिली बाजैवलाके भाषाके एसन नहि नजरिसँ देखैके चाही जे तनिका मतलब लोकल भाषा है गाँवके भाषा है ई सभके भी सरकारके भी उपर लै जाइके चाही कोइ भी भाषा खराब नहि होइ छै मैथिली भाषा इतना अच्छा भाषा है जे लोक थोड़ा गुस्सामे भी बजै छै तऽ उ अच्छे लगै छै मैथिली भाषा इतना मीठा भाषा है जे मतलब सुनैमे भी ओ बहुत अच्छा लगै छै हमरा सभके तऽ बहुत अच्छा लगैए लोकके भी ई सभपर ध्यान देबैके चाही भाषा खराब नहि आओर मैथिली भाषा तऽ इतना अच्छा भाषा है जे लोकके एहिमे आदर सम्मान सभ नजरि अबै छै मैथिली बोलैवला लोक ई सभके भी ध्यान रखै छै उ सभ बहुत इज्जतसँ ककरोसँ बात करै छै ताकि ओकरा सभके